हेलो आनन्द जी नमस्कार की समाचार अइ यौ ऐं यौ सुनलहुँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी जी हमही बाजि रहल छी आर जानकारी लगलैए हाँ जे अहाँके जे शेयरके कारोबारमे अभिरूचि राखै चाही तऽ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ ओहि लऽ कऽ हमरो जानकारी भेल तऽ हम कहलहुँ जे ठीक छै हम आनन्दजीके फोन करै छियनि यदि हुनका इच्छा हेतनि तऽ ई शेयर बजारवला धन्धा आइ काल्हि जे छै से बड़ा उँच कोटिके छै शेयर मार्केटिंग चलैत हाँ तऽ हम हुनका सँ गप करी यदि हुनकर इच्छा हेतनि तऽ विभिन्न तरहके शेयरके ब्यवस्था छै बहुत तरहक जाहिमे इच्छा होनि जाहिमे अपनके शेयरके लगाबी तऽ ओइ विभिन्न कम्पनीमे विभिन्न योजनामे विभिन्न तरहके जे शेयर बाजार छै बाजारमे मार्केटमे जे शेयर छै स्टॉक एक्सचेेंजमे सेहो शेयरिंगके काज सभ होइ छै तऽ खैर जाहिमे बढ़िआँ अहाँके बुझैत ओइमे जे छै से शेयरके लेल जादे बेनीफिटेड जे शेयर छै तऽ हाँ हाँ सेहो बात बढ़िआँ कहलहुँ हँ लेकिन साल तऽ समाप्त भऽ रहलैये एक दू दिनामे साल लागि जायत शेयरवला बातोचीत जे करब तऽ ओ जे छै ओ जे छै से आबि अहाँके आखिर नया सालमे नया सालमे बढ़िआँ होइतै अइमे तऽ दुइये चारि दिनके तऽ आब साले रहि गेलैए आओर नया सालमे नया व्यवस्था शेयरके प्रारूप भी नया भऽ सकै छै तऽ एहन स्थितिमे यदि शेयर बजारवला कार्यक्रममे यदि अहाँ हाँ हाँ इएह टा बात जे कहलहुँ हँ से बड़ा सुन्दर ओइमे हम सोचि रहल छी जे दू चारि दिनमे उपयुक्त समय देखिकऽ अहाँके बजाबी बुझलहुँ तऽ तकर बाद ओइ समयसँ हेतै कि जेनाकि सालो नया भऽ जेतै आओर नया व्यवस्था रहतै शेयर भी नया खुलतै नया ओइमे ऑफर सभ एतै हाँ मुम्बइमे हमर ऑफिस अइ तऽ ओहिठम जे छै से कि कहै छै अहाँके कॉल करब अपने आयब आओर पूरा शेयरके सूची देखबै सभ कम्पनी के ओइमे जे बढ़िआँ कम्पनी बुझै तऽ ओइमे अपने निवेश कऽ सकै छियै बढ़िआँ ऑफर सभ छै आओर बढ़िआँ बेनीफिट भी छै